हाँ राहुल भैया अरे मैं पी डब्लू ऑफिस से बोल रहा था अपने को रोड का कॉन्ट्रैक्ट देना था भैया आपको हाँ आपके बारे में काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छा रोड बना लेते हो और कहीं जगह कई जगह जाके देखा भी था मैंने आपका काम देखा तो मैं बोला हाँ देखा कि आपका का काम काफ़ी अच्छा है तो मैं बोला कि संपर्क किया जाए अपने पास आया है एक काम हाँ तो अपने को बालाघाट से लेके भोपाल वाला रूट बनवाना है ठीक है हाँ और इसमें हर दिन हमको तीस मीटर का रोड बनवाना ही है प्रतिदिन तीस मीटर का कार्य होना चाहिए हाँ और इसमें अपने को क्या है दस महीने में अपने को कार्य पूरा कंप्लीट करके देना है हाँ भैया दसवें महीने में होना चाहिए अरे भैया पैसे अच्छा अरे पैसे अच्छा आपके देखिए भैया अपने पास ना लागत है पाँच लाख रूपये पाँच लाख रूपये अरे भैया यह हमारे घर से नहीं है जी सरकारी पैसा है अब सरकार ने जितना पैसा स्वीकृत किए उतने में ही आपको करना पड़ेगा अरे सब हो जाता है ना जी आपने तो कई कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हो सब जानते हो हाँ हाँ वही हाँ अरे वो तो है पर ठीक है ना आप समझते हैं आपके अलग कॉन्ट्रैक्ट है सभी लोगों से सर आपको कम कम कम दाम में आपके सामने मतलब सब हो जाएगा पर उसमें हम भी थोड़ा मजबूर है सरकार से पैसे ही उतना होना चहिए वो अपने को उतने ही पैसे में इनको दस महीने के अंदर रोड बना के देना है होना चाहिए ऐसा अच्छा अच्छा नही भैया अपने को ना डामर वाली नहीं बनाना है अपने को बनाना था सीमेंट वाली हाँ सीमेंट हाँ हाँ खर्चा तो हो ही जायेगा लगभग समझिए सर इतनी रकम काफ़ी है ना पाँच लाख रूपये बहुत होता है हाँ दस महीने के अंदर अपने को पूरा काम करके देना है हर दिन अपन बनाए तीस तीस मीटर तो क्या है काम हो जायेगा जल्दी आप देखिए वो आपका मेटर आप कहाँ से वर्कर लाते हैं कैसा लाते हैं तो आप आपका पर्सनल अनुभव है आप सब जानते हैं देखिए आपको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं पर इतना है कि पाँच लाख में आपको काम करके देना है हाँ बस यही तो उम्मीद थी आपसे मैंने सुना था आपका काम बहुत अच्छा है और पर्सनली जाके देखा भी था तो मैंने सोचा कि भाई राहुल भैया का काम काफ़ी अच्छा है तो इनसे बात की जाए हाँ इसलिए मैंने वो पता किया जाए ठीक है हाँ